इतना इतना सरकारी इसकुल रहलोके बादभी सबके प्राइवेट कोचिङ्ग पर पढ़ल पढ़बै पड़ैछेै प्राइवेट इसकुलमे भी पढ़ि रहलो सरकारी इसकुलमे इतना इतना जे सरकारी इसकुलमे बच्चा पढ़ि रहलो छै वहाँ भी चाहेै छै कि हमर प्राइवेट इसकुलमे पढ़ि रहलो छै वहाँ भी चाहेै छौ कि हम पढ़ि लिखि फेर सरकारी इसकुलमे टीचर बनिए लेकिन फिर ओएह अपना बच्चाके सरकारी इसकुलमे नहि पढ़ेतै ओएह बात छै कि सरकारी इसकुल छै जैसेही सरकारी टीचर बनले ओकरो सैलरी फिक्स होगेलेै ओकरा पताछै हम पढ़ेबै नहि पढ़ेबै हमरा सैलरी मिलबे करतेै जबकि सरकारी टीचर जेभी बनैछे कितना जादा बी एड करैछे अभी तऽ एक्जाम लेतए बी पी एस सी ओकरा उतना उतना प्रोसेस पार करिके ओकरापास नौलेज छै नौलेज अपार छै उतना उतना एक्जाम देलको उतना उतना पढ़ाइ करलको ओकरा पास नौलेज छै अनुभव छै फिरभी ओ बच्चाके नहि पढ़ाबै छै आओर वहाँ अपना खुद बच्चाकेँ सरकारी इसकुलमे जब सरकारी इसकुलके टीचर अपनो बच्चाकेँ अपनो इसकुलमे डालय लागै तऽ अपने पढ़ाइ व्यवस्था सब सुधरि जेतए सरकारी इसकुलमे हमरा सनिके पढ़ल रहिए लेकिन ठीक छलेै हँ हमरा सनिके इसकुलमे पढ़ाइ होए छलेै हँ लेकिन बहुत अइसनो इसकुल छै कि टीचर ओतए रहलाके बादभी पढ़ाइ नहि होइछै काहेकि पढ़ैते नहि पढ़ैते सैलरी मिलबे करते सरकारी नौकरीमे इएह होबे करैछेै आओर सरकारी नौकरी इसीलिए लोग खोजबै करैछे कि हमरा सैलरी मिलते रहै काम करिए नहि करिए वहाँ जइए बैठिए जाइछेै पर्सनल काम करैछेै अपना वहाँ जाएके कितना इतना टीचर छै जे सरकारी इसकुलमे जॉब करि रहल छै ओकर बादमे प्राइवेटमे बच्चाके ओही स्कूलके बच्चाके ट्यूशनमे पढ़ा रहल अछि केना ओकरा सरकार सैलरी दए रहलछै वहाँ इसकुलमे बैठिके नहि पढ़ा सकैछेै ओएह बच्चाकेँ ओएह बच्चा फेर घरमे होम ट्यूशन दए छै घरपर बुलाके बच्चासबके पढ़ाबए छै कोचिङ्ग भी चलाबए छै वही बच्चा ओकरा इसकुलमे भी जा रहलछै तऽ इतना ई बहुत एजुकेशन सिस्टममे बहुत बड़ा समस्या छै कि सरकारी इसकुल रहलोके बादभी बच्चाकेँ इतना पैसा खर्च करि प्राइवेट इसकुलमे पढ़ै लऽ जाएले पड़ैछे आओर हमरासब भी इसकुलमे पढ़लोके बाद भी हमरा सनि भी कोचिङ्ग जाए रहिए पढ़ैले जाने रहिए कोचिङ्गमे जे पैसा दए रहल छिए नहि उसनि हमर सही नौलेज देतए टाइम देतए हमरा सनि पर मेहनत करतेै ओएह चीज सरकारी इसकुलमे नहि करतै ओ रिजल्ट ही खराब हो जेतए एकरा लिए सबसँ पहले तऽ इस एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिए लऽपड़तै प्राइवेट प्राइवेट सेक्टरमे बच्चा चाहै छै जाए ले प्राइवेट इसकुलके जे टीचर छै वोहो चाहे छै हमर बच्चा पढ़ि लिखके फिर सरकारी इसकुलमे टीचर बनि जाए आओर सरकारी स्कूलमे जे टीचर छै वोहो चाहे छै हमरा बच्चा जेछै ओ सरकारी इसकुलमे नहि पढ़ै सबसँ बड़ा समस्या इएह छै नेता छै बड़ो बड़ो नेता ओ सबरऽ बच्चा कहाँ पढ़ते प्राइवेट इसकुलमे सरकारीमे डालबै नहि करते ओ एकरामे तऽ गरीबे नहि पिसाबए छै गरीबके पैसा दए छै पढ़ाबए इएह से शिक्षाभी पैसा होगेले जॆ पैसा छै तऽ पढ़तेै नहि तऽ नहि पढ़ सकतै गरीब बच्चाकेँ जे गरीब परिवारसे वहाँ तऽ बच्चाकेँ प्राइवेटमे जाए नहि सकतै आओर जे सरकारी इसकुलमे टीचर छै वहाँ अपना बच्चाकेँ सरकारीमे पढ़ेतै नहि आओर बच्चा पहुँचतै जब सरकारी इसकुलमे वहाँ पढ़ाइ नहि होतै ओ शिक्षासँ आ शिक्षासँ परे रहि जेतए उस तरह शिक्षा ओकरा नहि मिल पाते कि ओ जीवनमे किछु करि सकते इसीलिए गरीब आओर गरीब हौते जा रहलोछै अमीर आओर अमीर होते जा रहलो छै